जरूर

बँड्रा फेस्ताक गेल्लो हांव त्या निमण्या आयतारा फेरयेन भोंवता भोंवता वोरां जायत आयलीं बारा चोणेकार म्हुणो गोरोम चोणे व्होरान चोणे खावन उल्लो थंयसर पावलो ना गारा हा हा लक लोक फेरयेन भोंवतान चोवरिसां सोरपोतेल सोगळें थोयसोर मेवता मॅरी गो रावंडार चेडे चेडवां घुंवता लुट्टीन कितें पोयतोलो कोणीय कोणांग तेंकता हा हा लोक फेरयेन भोंवता चोवरिसां सोरपोतेल सोगळें थोयसोर मेवता मॅरी गो रावंडार चेडे चेडवां घुंवता लुट्टीन कितें पोयत्लो कोणीय कोणांग तेंकता जायण्ट व्हिलार बोसतोलो म्हुणून तिकेट काडली म्होजे कुशीक ताणें एके आण्टीक धाडली वोयर पावाना फुडें आण्टी फुगार जावन रोडली ओ माय गॉड म्हुणून तिणें वेंग म्हाका मारली वा वा लक्की फॅलो म्हूण बोबाव लोकाचो हार घालून फुलाचो फोटो काडलो आमचो उगडास वयचो ना त्या बँड्रा फेस्ताचो चार आण्यांनी मोग जिकलो त्या मोट्या आण्टीचो जालें